मेंने कुछ महीने पहले एक केमरा खरीदा ता खरीदने के वाद जब मेरे फ्रेंडों से मैंने बोला कि अपन टूर पे चल रहे हैं तो मेरे दोस्तों ने बोला कि केमरा ले चलना क्योंकि कैमरे से बहुत अच्छी फोटो आती हैं हम लोग टूर पे जाने के बाद हमने बहुत से फोटू खींचे फोटू खींचने के बाद वो केमरा से बहुत ही साफ है सुंदर प्रतिमा आ रही थी और उसके बाद हमने बहुत से नेचर के फोटू खींचे पक्षियों के फोटू खींचे और उसके बाद हम मेरे दोस्त ने बोला भई मेरी भी फोटू खींच हमने बहुत से फोटू खींचे उस उस कैमरे से फोटू बहुत प्यारी आ रही थीं फोटू खींचने के बाद हमने मेरे दोस्त फोटू मांगने लगा था कि फोटू भाई फोटू सेंड कर दो तो मैंने उसे मोआइल से हमने कनेक्ट करके फोटू मांगे तो फोटू मोआइल में कनेट करके आए तो बहुत ही प्यारे आए थे ओर क्लियर आए ते ना कोई ब्लर हुआ फोटू ना कोई केंसिल हुआ फोटू बहुत ही अच्छे फोटू आ रहे थे उसमें